इहो सही आहे त असांजी सिंधी भाषा खे हाणे घणा ॼणा नथा ॻाल्हाइनि माण्हू घरनि में पंहिंजे ॿारनि सां हिंदी में था ॻाल्हाइनि ऐं असांजे ॿारनि खे घणो करे इंग्लिश मीडियम में पढ़ायो थो वञे त उन सां छा थो थिए की असांजी जेका मात्रभाषा आहे असांजी जेकी सिंधी ॿोली आहे उहा हाणे घटिजंदी थी वञे जेके बि माण्हू आहिनि असां पाण में सिंधीअ में नथा ॻाल्हाइनि पंहिंजे ॿारनि सां इंग्लिश या हिंदी में था ॻाल्हाइनि त उन जे करे असांजी मात्रभाषा जो घणो फहिलाव नथो थिए मुंहिंजे हिसाब सां असांखे पंहिंजी मात्र भाषा खे अगरि जीअरो रखणो आहे पंहिंजी सिंधी ॿोलीअ खे अगरि क़ाइमु रखणो आहे त त उन लाइ असांखे पंहिंजी भाषा लाइ कमु करिणो पवंदो ऐं वध में वधि में ऐं घणो में घणो सिंधी भाषा में ॻाल्हाइणो पवंदो अगरि असां हीअं न कंदासीं त सिंधी भाषा जो जेको कल्चर आहे असांजी जेका हीअ अबाणी ॿोली आहे अॻियां हली करे ख़तमु थी वेंदी